सिंधी भाषा हिकु ॾाढी ज़बरदस्त भाषा आहे जंहिं खे अॼु कल्ह हर इंसान सिंधी समाज जा भुलिजी चुकिया आहिनि इन्हनि खे सिंधी भाषा वरी सेखारण लाइ ऐं यादि ॾियारण लाइ वॾियूं वॾियूं समितियूं कमु करनि थियूं वॾा वॾा एप था हलनि वॾा वॾा नाटक थियनि था वॾा वॾा संग ॻाइण वारा अचनि तव्हां सिंधी भाषा खे वरी जागृत करण लाइ माण्हू अॼुकल्ह एॾो प्रयोग करे थो कि सिंधी भाषा वरी माण्हू ॻाल्हाइनि असांजा नंढा ॿार जेका अॼु अॼु जा नंढा ॿार घर जा आहिनि ऊअं सिंधी न था ॻाल्हाइनि असांजियूं दादियूं अमड़ियूं जेकियूं आहिनि सिंधी न थियूं ॻाल्हाइनि असांजा वॾा दादा परदादा आहिनि जेके आहिनि असांजा ऊअं सिंधी भुलिजी विया आहिनि सिंधीअ लाइ याने चई क सिंधीअ खे वरी असांजे वॾनि खे करणु खपे कि स असां सिंधी ॻाल्हायूं जंहिंजे मथां ॾाढो वॾो कमु कयऊं क क कयो वञे थो सिंधी नाटक था हलनि सिंधी गाना था ठहनि माण्हू सिंधीअ में ॻाल्हाए थो सिंधी ॿोली जेकी आहे असांजी ॾाढी ॾाढी ज़बरदस्त आहे इनखे ॻाल्हाइण लाइ सिखण लाइ ॾाढी तकलीफ़ बि थींदी आहे म जेका सिंधी आहिनि इन्हनि खे सिंधी ॻाल्हाइणु पंहिंजो न भुलिजणु खपे ऐं सिंधीअ लाइ असांजे नंढे ॿारनि खे बि सिंधी सेखारिजे ऐं असांजे ऐं माउ पीउ जी माउ पीउ असांजा सिंधी असांखे सेखारींदा आहिनि मगर असां ॻाल्हायूं न था इहा असांजी ॾाढी वॾी तकलीफ़ आहे जंहिंजे मथां असांखे ॾाढो वॾो प्रेशर आहे ऐं असां सिंधी ॻाल्हाए न था सघूं छो न था ॻाल्हाए सघूं मुश्किल असां बि सिंधीअ खे सिंधी ॿोलीअ खे मण छॾे छॾियो आहे सिंधी ॿोली असांजी विसरी वई आहे सिंधी ॿोली असांखे वरी असांखे इन लाइ महिनत करिणी थी पए हेॾा एब था ठहनि हेॾियूं ऐं गाना था ठहनि हेॾा नाटक था हलनि असां सिंधी ॿोलीअ ख के भुलिजी वियां आहियूं सिंधी ॿोली असांजी ॾाढी ज़बरदस्त आहे असां असां कोशिश करणु खपे कि असांजो ॿार सिंधीअ में ॻाल्हाइनि असां जंहिं फ्रैंड सां ॻाल्हायूं था सिंधीअ में ॻाल्हायूं असां कुझु क अगरि गायूं था बि उहो सिंधीअ में गायूं सिंधी ॿोली असांजी ज़बरदस्त आहे सिंधी ॿोली असांजी अमर रहे जय झूलेलाल